हमारा उज्जैन ज़िले में अधिकतर जो है वह गेहूँ ज़्यादा बोते हैं और सोयाबीन ज़्यादा बोते हैं गेहूँ जो है हम उगाते हैं और टमाटर भी खेती भी अच्छी होती है हमारे यहाँ उसमें जो है जो हम गेहूँ बोते हैं वह बस यह जो है अपने थोड़े ठण्ड जब स्टार्ट होती है सोयाबीन के बाद बोते हैं तो इसमें क्या है हल्की ठण्ड में जब गेहूँ आते हैं और इसमें हम कोवे द्वारा हमारे जो होल द्वारा है जो पानी देते हैं और जो गेहूँ जब आ जाते हैं अच्छी बढ़िया तब हम कटाई करते हैं उनकी या फिर हार्वेस्टर द्वारा उनको कटवा लेते हैं और फिर उनको निकालकर हम धान मंडी में बेचते हैं और उसके द्वारा जो सरकार हमें जो यह पैसे होती है बाईस सौ रूपये के कुंटल आस पास वह हमें प्रदान करती है और या फिर हम बाज़ार में कई बार बेच देते हैं और सोयाबीन में हम अधिकतर बोते हैं जोत ली सोयाबीन जो हमारे वह हम बरसात के समय बोते हैं और जब वह अच्छी सी उसमें दो ढाई महीने लगते हैं कभी कभी तो पैंतालीस दिनों में आ जाती है वह ऐसे ऐसे फसलें भी आजकल आ गई हैं उसमें सोयाबीन में और बो देते हैं और वह बरसात को जब हो जाती है ठण्ड के आसपास दीपावली के आसपास हम उसको बेच देते हैं धान हो ले जाके और कैसे जो है वह ले लेते हैं जो भी भाव हो पाँच छः आठ जो भी उसमें भाव अधिक से अधिक भाव होता है उसमें हम उसको बेच देते हैं टमाटर भी हम हमारे यहाँ अच्छा होता है और गन्ना जो है वह भी अच्छा होता है गन्ने में बहुत पानी लगता है और गन्ने जो है अधिकतर बहुत बिकता है हमारा और टमाटर जो है वह भी बहुत बिकता है और टमाटर जो है वह बड़ी अच्छी फसल है तो हम लोगो को सब्ज़ी मंडी में ही बेचना पड़ता है यहाँ से ले जाते हैं और सब्ज़ी मंडी में जा कर बेच देते हैं और जो बिचौलिए होते हैं जो भाव लगाते हैं मंडी वाले वह भाव लगा देते हैं सब्ज़ी मंडी वाले वहीं इसको बेच देते हैं